इस्थानीय कलाकार पंहिंजी कला जे माध्यम सां इस्थानु और राज्य जी कला और संस्कृतीअ खे इलाही तरह सां संग्रहित कंदा आहिनि उहे पंहिंजी कला में पारंपरिक कला रूप रिती रिवाजनि और कहानियुनि खे शामिलु कंदा आहिनि जीअं हुन जीअं हुननि खे अॻिते जीवित रख रखियो वञी सघे उहे इस्थानीय कला खे प्रोत्साहित करनि और प्रदर्शित करण जो बि प्रयास कोशिश कंदा आहिनि जिस जीअं इहो दर्शकनि जे पास वधीक सां वधीक रूप में पहुची सघे कलाकार पंहिंजी कला में इतिहास रिती रिवाज़ु और कहानियुनि खे ॾेखारे करे सांस्कृतिक विरासत में संग्रहित हुनखे सुरक्षित कंदा आहिनि इहे उहे पारंपरिक कला रूप खे अॼु जे आधुनिक रूप में प्र ॾेखारे करे हुनखे वरी सां जीवित कंदा आहिनि जीअं उहा नवां नवां जेका दर्शक आहिनि ॾिसण वारा आहिनि हुनजो आकर्षक ठही वेंदा आहिनि कलाकार जेका आहिनि उहे युवा कलाकारनि खे प्रोत्साहित कंदा आहिनि और इस्थानीय जेकी कला खे अॻिते वधण में वधण में हुनखे योगदान कंदा आहिनि